जी हाँ हमारे जिले में मुख्य पूजा स्थल रामदेवरा मंदिर करणी माता मंदिर इत्यादि हैं ये परम्पराएँ और त्यौहार जिले के समुदाय और पहचान में मुख्य योगदान देते हैं जिस तरीके से हमारे जिले में त्यौहारों का आयोजन होता है तो यहाँ पर सांस्कृतिक परम्पराएँ और सामुदायिक पहचान के माध्यम से लोग यहाँ पर कबीर यात्रा ब्रज होली जोधपुर का अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार डेज़र्ट पतंग महोत्सव इत्यादि को मनाते हैं यहाँ पर लोग सांस्कृतिक परम्पराओं के माध्यम से विभिन्न त्यौहारों को मनाए जाते हैं जिस प्रकार सांस्कृतिक परम्पराओं में ब्रज की होली कबीर की यात्रा ये सम्मिलित हैं तो अपनी पहचान और इतिहास के बारे में लोग यहाँ के डेज़र्ट पतंग महोत्सव और सफारी महोत्सव को विशेष धूमधाम से मनाते हैं और यहाँ पर लोग अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का एक अनूठा योगदान भी दिखाते हैं